आं मिन्थिनाय मुंदांखासिन भारतनि बिगियानगिरिआनो जाबाय एपिजे आब्दुल कालाम बिथांनि बिथांनि मावलांनाय खामानिफोरा जोबोद थुलुंगाखांथाव बिथांखौ मोजां मोनो बिथांनि सोमोन्दै गोबां बिजाबफोराव फरायनो मोन्दों बिथाङा जोबोद मोजां मानसि बिथाङा बिथाङा सासे मुसलिम मुसलिम सुबुं अब्लाबो बिथाङा धोरोमनि सायाव जेबो माने गोहोम गोग्लैयाखै बिथाङा हिन्दुफोरजोंबो मिलायनानै खामानि मावलांदों बिथाङा सासे मोजां मानसिमोन बिथांनि खामानि मावनाया जोंनि हादराव गोसोखांबाय थाथावथाव बिथांखौ जों रावबो बावनो हाया बिथांखौ बयबो मिथिगौ